हिकु हज़ार नव सौ ॿाहतरि तेरहं हज़ार चारि सौ टीह नव सौ पंजानवे सोरहं हज़ार अठ सौ टेहतरि नवानवे हज़ार नव सौ अठानवे